आमच्या शाळेंत म्हळ्यार सारस्वत विद्यालयांत वेग वेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो जाता ताच्यातली पुर्ण गोव्यात फैमस आशिल्लीं सांगाती ही कार्यावळ ही पयलीं मडगांवा आयोजीत केल्ली जाताली सारस्वत विद्यालयांत अकरा फावटी ती चांदीचो सारस्वतीचो ते इनाम आसा ते आमच्या भुरग्यांनी अकरा फावटी हांगा नॉर्थाक हाडल्या उपरांत ताणी ती आमकांच म्हणजे ती सारस्वत विद्यालयकाच ताणी ती भेट म्हणून दिली आनी ही सांगाती ही म्हणजे कव प्रतियेगीता ती पुर्ण गोव्यात जाता आतां ताचें स्वरूप जें आसा म्हणजे आमची शाळा आयोजीत करता दर वर्सा ताच्यात एक पांच स वेगवेगळे विशय दिले जाता एक चार पांच चार पांच म्हयन्या पयलीं त्या त्या गोव्यात जितली स्कुलां आसात तितकें स्कुलांका ते धाडलें जाता मागीर तीं भुरगीं म्हणजे प्रत्येक स्कुलांतल्यान एक भुरगें आनी तरुण भारतय हाका सपोर्ट करता आनी अशी आयोजीत ही आमी आयोजीत करता स्पर्धा दर वर्सा आनी खूब प्रतिसाद आमकां ह्या प्रतियोगीतेक स्पर्धेक मेळटा गोव्यातल्या बऱ्याचशा स्कुलांतल्यान भुरगीं आपली आपली जी वकृत्व स्पर्धा म्हणे आयोजीत केल्ली जाता त्यातली वकृत्व आपली हुशारी ह्या स्पर्धेच्या निमितान जे टॉपीक दिले जाता त्या विशयाचेर ती बरी बरी म्हण भुरगीं ल्हान आसली तरी अशी उलयता मनाचेर ताजो खूब प्रभाव पडटा आणी ही कार्यावळ ही स्पर्धा म्हणजे खूब कवतूक केले जाता आनी ती आमी सगळी तातूंत सहभागी जाता हांवय जाता सर्टिफिकेट बरोवपाचें किंवा आनी बाकी जें आसा तें आयोजन केलें जाता पुर्ण दिवस ही स्पर्धा चलता आनी तरुण भारतास ते स्पॉसर आसतात ते आसा आनी शाळेचे सगळे टीचर्ज आनी तरुण भारत अशें मेळून पुर्ण गोव्याची सारस्वत विद्यालयात आमी स्पर्धा दर वर्सा आयोजीत करता